नमस्कार भैया अरे आप भी जो हैं बीमा एजेन्सी से बोल रहे हैं अरे भैया मुझे बीमा कराना था हाँ हमने सुना है नई नई इस्कीम बीमा की आई हैं अच्छा तो बताओ भई अच्छा चलो सही साठ होगा तो यार पूरे घर भरे का कराएँगे बच्चे का भी करा लेंगे और वॉइफ़ का भी कराएँगे और माता पिता का भी करा लेंगे अगर साठ साल के ऊपर हो का हो सकता है है अच्छा तो बताइए भैया कौन कौन सी इस्कीम है मतलब कितना पैसा जमा करना पड़ेगा और महीनों साल में या महीने में उसके बाद में कितने साल में पैसा मिलेगा कितना मिलेगा ये सब बताइए भैया फिर जी जी जी

अच्छा सोलह लाख बीस साल बाद तो यार भैया महीने में एक हजार जमा जो होगा उसमें कुछ डिस्काउंट नहीं हो जाए हो पाएगी अच्छा अच्छा बीमा की मतलब फ़ीस फ़िक्स होती हैं अएं अच्छा तो इससे हाँ हाँ दूसरा बताओ कम से कम कम पैसे हाँ वो ठीक रहेगा भैया

अठे पाँच अरे एक साल में मेरा सब मतलब हम चार लोग का कराना है माता पिता का अपना और वाइफ का और आगे फिर महीना हाँ महीने खंड बाद के बच्चे दो हैं उनका भी करा देंगे

हाँ चार लोगों को करवाना है जो बता हाँ पाँच सौ वाला करवाइए

हाँ जी बताइए कौन कौन सी हाँ

अच्छा ठीक ठीक भैया ठी ठी ठीक ठीक भैया ठीक ठीक बिल्कुल रख लेंगे कल आ जाना फिर तो ये नइ अब ये अरे घर पर मिल जाएँगे आपको हम सुबह से शाम तक मिल दोपहर तक का दोपहर तक मिल जाएँगे तो मतलब वही शाम को चार पाँच बजे जाते हैं बाकी तो घर पर ही रहते हैं हाँ तो ये नहीं बताया हमको अच्छा अच्छा हाँ सार चाहे साढ़े चार बजे आ जाना और ये नहीं बताया आपने कि जो पाँच सौ वाला है महीने में कितना पैसा कि मतलब साल में कितना कितने साल में मिलेगा वो